میں اپنے باغ میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں اگاتا ہوں میں ٹماٹر مرچ پیاز لہسن اور آلو جیسے سبزیوں کے پودے اگاتا ہوں میں گلاب چنبیلی اور یاسمین جیسے پھولوں کے پودے بھی اگاتا ہوں میں انگور کی بیلیں بھی اگاتا ہوں تبو میں اپنے باغ میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں اگا کر اپنے خاندان کے لئے تازہ اور صحت مند کھانا حاصل کرتا ہوں میں اپنے باغ کی دیکھ بھال کر کے اپنے آپ کو خوش اور مطمئن محسوس کرتا ہوں